ابھی حالیہ کا واقعہ ہے کہ دہلی کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا ہریانہ کی طرف سے اور باڑھ کے حالات بن گئے یہ اور کیا نام ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیا نام ہے کہ دہلی جو ہے خطرے میں ہے اور دریاگنج تک پانی آ چکا ہے اس وجہ سے کیا نام ہے یہ ایک دلچسپ لگا کہ کیا نام ہے کہ یہ کیا بتا رہے ہیں اور لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں